पूर्णिया जिलाके अन्तर्गत हमरासबके अभी एक ही फसल ज्यादा अभी उपज भऽ रहलऽ छै मुख्य रूपसँ कि मक्काके फसल दशहराके बादसँ शुरू भऽ जेतै आओर इसलिए मक्का लोग लगाए रहलऽ छै कि मक्का लगेलासँ होइ छै कि किसानके एकमुश्त पैसा अबै छै आओर अच्छा फसल भी भऽ रहलऽ छै अभी पूर्णिया जिलाके अन्तर्गत अभी एक एक किसानके एक एक कट्ठामे हमरासब पाँच मन छओ मन दाना मने मक्का बेचि रहलऽ छिए तऽ पैसारऽ मामलामे तऽ अभी हमरा सभके मक्के भी बहुत अच्छा मने उपज भऽ रहलऽ छै आओर ज्यादा मुनाफा भी भऽ रहलऽ छै ताकि जबतक किसानके एक बार कि ठोस पैसा नहि एतै एकमुश्त पैसा नहि एतै तऽ किसान नहि शादी बिआह करि सकतै नहि खेती करि सकतै नहि बच्चाके पढ़ाबै सकतै इसलएके हमरा सबके ज्यादासँ ज्यादा जोर अभी इएह रहै छै कि जइसे धान कटलै धान कटलारऽ बाद हमरासब मने खेतके तैआरी करैमे लागि जेबै एकदम दिनरात आओर खेत जइसे सुखलै कि बस दशहराके बादसँ तऽ शुरू करि देबै हमरासनी खेती मक्का आओर मक्कामे एक बीघा दू बीघा तीन बीघा चारि बीघा पाँच बीघा जकरा जेना सामर्थ छै ओ सामर्थके अनुसारसँ हमरा सब सब किसान मिलिकऽ खेती करै छिए आओर ओकरो अच्छा लाभ मिलै छै इसबार तऽ अच्छा भाव भी हमरा सबके मिललै अगिला बारऽ बनिस्पत इसबार अच्छा लाभ मिललै अच्छा उँचा दाम मिललै हमरासबके इसलिए पूर्णिया जिला वास्ते उपयुक्त आओर हमरासबके भी अच्छा आओर एकरो वास्ते हमरा सबके बाजार भी अच्छा छै इएह बगलमे